हेलो मेरी बात ओला में हो रही है अभी हाल फ़िलहाल में मैंने ओला गाड़ी मँगवाई थी और मेरा सफ़र आधारताल से ले कर कमानिया तक का था और जो ड्राइवर थे उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा था उन्होंने मुझे इस नये शहर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और आधारताल से लेके कमानिया तक के रास्ते में जो भी अच्छी चीज़ें थीं या अच्छा कुछ था कि जहाँ पर जाना चाहिए आपको क्या पसंद इस शहर में आए हो तो उन्होंने मुझे सब चीज़ें बताई कि यहाँ पर अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं यहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं आपको यहाँ जाना चाहिए ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और इस नए शहर के बारे में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सब बताया और उन्होंने ये भी बताया कि आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए ये ये चीज़ें अच्छी हैं यहाँ जाने के लिए जगह बहुत अच्छी है जाने के लिए तो मुझे उनका व्यवहार बहुत अच्छा विनम्र लगा